हाँ मैं कुछ ऐसे तकनीकी बदलावों के बारे में बता सकती हूँ जिससे मेरे जीवन काल में बहुत ही प्रभावित हुआ है इन बदलावों के चलते मेरे जीवन में काफ़ी सारी जो चीज़े वो बदली है जैसे की हम कपड़े इस्त्री करते है तो उस चीज में भी तकनीकी बदलाव हुआ है और साथ ही हम कपड़े धो रहे है तो उसके लिए भी हम नई तकनीकी का यूज़ करते है और तकनीकी क्षेत्र आज के समय में बहुत ही ज़्यादा विकसित है जिसके चलते हम कई सुविधाओं का भी लाभ ले रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते है चाहे वो फिर वो कोई भी चीज हो जैसे खाना बनाना हो या मनोरंजन का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो हर क्षेत्र में हमारे तकनीकी बदलाव तकनीकी चीज़ें विकसित हो रही है जिससे हमें सुविधा के साथ साथ दुरूपयोग भी उसका किया जा रहा है जैसे की हमें स्वास्थ के लिए वे हमारे काफ़ी काम आती है और हमें बहुत सारी सुविधाएँ देती है जैसे हमारे ईलाज पहले कई घंटों में होता था वो कुछ मिनट में खत्म हो जाता है और जिसके जरिये हम कम समय में अपनी शारीरिक समस्या या कोई भी समस्या हो उसे दूर कर सकते है तकनीकी तकनीक आने से कई सारी चीज़ें बदली है हमारे जीवन में और कुछ चीज़ें अच्छी हुई है तो कुछ चीज़ें बुरी हुई है जैसा की आप समझ सकते है कि हर चीज़ का सदुपयोग कम किया जाता है और दुरूपयोग ज़्यादा किया जाता है वही हमारे साथ भी होता है चाहे वो फिर कोई भी चीज हो